नमस्ते मैम आप हमारे घर मे वॉर्निंग किए थे पानी वाला आ पानी भी नहीं सही आ रहा है टंकी मे पानी नहीं आ रहा है टंकी से पानी बाहर गिर रहा है कैसे मज़दूर या कैसे लेबर दी थी आँय धुर पता नहीं अब ज़्यादे पाइप लीक हुई क्या लीक हुई पता नहीं आप लगायी तो आप उसको आ कर सही करवा दीजिए ना हमारे टंकी में पानी भी नहीं रुक रहा है टंकी में पानी सब भरो बार बार हम मोटर चलाते हैं पानी रुकता भी नही है तो क्या करें आप सबकी गलती है हाँ तो उसको सही करवा दीजिए पानी बार बार छिछल इधर उधर बाहर बाहर दूसरे के महारे पे जा रहा है पानी तो जोन बा उसको आप कैसे पाइप खरीद के फिर कैसे लगाते हैं हाँ तो पता पता नहीं है तो उसको आ कर खोदाइए देखिए कहाँ से लिक करती है कहाँ से पानी गिर रहा है हाँ आप उसको देखिए खोदिए देखिए हमारा पानी हमको पड़ा पानी बिन परेशानी हो रही है

हाँ तो उसको आ के खोदिए उसको दुबारा फिर पैसा वैसा लेगी की नहीं नहीं तो तो आप एक बार मेरा पाइप ठेका लिए थे आप आप ये सब पानी चला रहे थे तो अब किस पैसा दें अब हाँ तो आप सब से गलती हुई है ना हम थोड़े गलती किए आपको जब हम पैसा पूरा दे चुकें कि आप लोग आ कर हमारे घर लगा दीजिए तब भी नहीं आप सही काम किए हाँ तो देखिए पता करिए फिर उसको देखिए ना आकर हमारे घर हाँ हमारे घर समस्या बहुत है पैसा पैसा नहीं देंगे आपको सबसे पैसा दे के अरे तो जब आपका पूरा पाइप का पैसा चुका चुके आप गलती से पाइप नहीं लगा रहे लीकेज है या कुछ भी हो आपको ज़िम्मेदारी है ना तो ठीक फिर वो सब पाइप सही कर दीजिए जौन हो सकेगा हम देंगे दस बीस चालिस अच्छा जी नमस्ते अच्छा ठीक है जी फोन रखते हैं आप जोन को नमस्ते और आ कर हमारा सही कर दीजिए नमस्ते